کھیلوں کی اسکالرشف وہ فنڈ ہوتا ہے جو طلباء کو ان کھیلوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے جن میں وہ ماہر ہوں یا جن میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں اسکالرشپ کے طلباء کھیلوں کو پیشہ ورانہ سطح پر کھیلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور علیحدہ تعلیمی فوائد کے علاوہ ان کے لیے فائینینس کے حوالے سے بھی اہم ہوتے ہیں انہیں دانشوری یا انٹیگریشن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے